کھانا پکانے میں میری پسندیدہ کھانا ہے چکن کی مسالے دال مسالے والی حیدر آبادی بریانی حیدر آبادی بریانی مجھے بچپن سے ہی بہت پسند ہے اور خاص طور میری امی کی انہیں کو دیکھ کر میں نے یہ بریانی بنانی سیکھی اور جوکہ میری سسرال والوں کو اور میرے شوہر کو بہت ہی زیادہ پسند آئی کیونکہ اس میں خاص کر دیسی چاولوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے میرے شوہر کو بھی دیسی چاولوں کا شوق ہے اسی لیے انہیں چکن کی حیدر آبادی بریانی بہت زیادہ عمدہ لگتی ہے ان کی شوق کی وجہ سے ہی یہ بریانی عام طور پر میں بناتی ہوں